आज भारत के सामने कुछ सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं जो सरकार उनसे काफी हद तक निपटने का प्रयास कर रही है जैसे कि हमारे भारत देश में बेरोजगारी ज़्यादा फैली हुई है इस बेरोजगारी से हमारी सरकार निपटने का बहुत चुनौतीपूर्ण महत्वपूर्ण कार्य कर रही है लेकिन अभी तक कुछ ही मेहनत का फल अभी नहीं मिल रहा है ओर इसमें कुछ टाइम लग रहा है और हाल ही में हमारे भारत देश ने चंद्रयान थ्री का आविष्कार किया था और वो चंद्रमा पर यथास्थित लैंड हो गया भारत सबसे नंबर एक पर चंद्रयान थ्री दक्षिण पर पहुंचने वाला भारत सबसे नंबर पर नंबर एक पर है